खेल हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे गाँव के जो लोग होते हैं वह खेल खेल को लेकर उनके अन्दर बहुत ही दिलचस्पी रहता है और शारीरिक शारीरिक व्यायाम भी करने के लिए उन्हें बहुत दिलचस्पी रहती है क्योंकि गाँव में कुछ गाँव के कुछ लोग हैं जिनको अभी शारिरीक व्यायाम के विषय में भी जानकारियाँ नहीं रहती हैं तो कहीं कहीं जैसे हम लोग जाते हैं तो कुछ कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिनकी पर्सनालिटी सा लोगों के बीच में कुछ अलग दिखती है वह शारीरिक व्यायाम करते हैं शरी श श शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और गाँव के लो जो बच्चे होते हैं वह खेल को खेल खेल को जो है किसी भी तरीके से वह समय निकालते हैं और खेल को खेलते हैं और शरीर को भी फिट रखने के लिए जो है कि अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं समय से पहले उठ जाते हैं और घर का भी जो है कुछ काम काज कर लेते हैं और उससे भी उनका शारीरक व्यायाम हो जाता है और स्वस्थ रहते हैं और जो है कि खे खेल खेल को खेल को जो है बहुत दिलचस्पी रूप से जो है समय निकालते हैं घर का काम काज देखते हुए खेल के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल के जो है समय देते हैं और शारीरिक शारीरिक व्यायाम व्यायाम भी करते हैं और जिससे कि वह जानते हैं पूरी तरीके से कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल को खेलना भी बहुत ज़रूरी है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है तो हम पूरी तरीके से यह कहना चाहेंगे कि जो है कि अस हमें अगर अपनी शरीर को स्वस्थ और अपने फिटनेस को बराबर रखना है मेनटेन रखना है तो उसके लिए हम एक समय जो है ज़रूर थो थोड़ा समय खेलकूद के लिए ज़रूर निकालना होता है और समय से जो है कि सुबह सुबह के टाइम जो है भोर के टाइम में जल्दी उठकर व्यायाम भी कर लेते हैं घर का कामकाज भी कर लेते हैं जिससे हमारा फिटनेस शरीर स्वस्थ रहे और जो है कि कोई बीमारियाँ हमें वह परेशान ना कर सके और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जो है कि हमें जो है कि कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे जब हम खेलकूद में पूरी तरीके से समय देंगे शरीर के लिए समय देंगे व्यायाम करेंगे नियम संयम से सुबह उठेंगे नियम संयम के रूप से खाने को भी सेहत के लिए अपने खाने को भी सेहत के लिए अपने खाने के लिए जो है है चीज़ें बराबर अपने शरीर में वह शरीर को शरीर में खाना भी जो है टाइम से अगर हम खाएँगे और व्यायाम भी समय से करेंगे घर का कामकाज भी समय से करेंगे तो ही मुझे जो है एक शारीरक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और अगर स्वस्थ हम भोजन करेंगे तो ज़रूर हमें पता है कि अगर हम स्वस्थ भोजन कर रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और यह भी हमें बराबर पता होना चाहिए कि अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो अगर व्यायाम कर रहे हैं तभी हम स्वस्थ होंगे और सुबह अगर देर से हम उठेंगे तो जो है कि सूर्य कि किरणें जो हैं शरीर पे पड़ेगी तो शरीर में भी अनेकों प्रकार कि जो है बद कभी बदन पेन होगा तो अ अलग अलग तरीके से जो है बीमारियाँ आलस्य लगेगा और कभी हम जब सुबह उठकर देखते हैं चार पाँच बजे सुबहे मॉर्निंग के पहल में जब उठते हैं तो हमारे शरीर में जो ठंडी हवा लगती है गाँव कि एकदम स्वस्थ हवा जो शरीर पर हमारे शरीर को लगती है तो आधा तो हम जानते हैं पूरी तरीके से और यह भी चीज़ें गाँव रहकर भी कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं है कि सुबह जो मॉर्निंग तड़के जो व्यक्ति उठता है तो वह अगर व्यायाम नहीं कर पा रहा है तो उसको सुबह की जो उसके बदन पर जो हवा लग जाती है तो वह भी जो है कि उसे समझ लीजिए कि पूरे तरीके से जो हम फल फ्रूट खाकर जो अपने शरीर में इनर्जी प्राप्त कर सकते हैं वह चीज़ें हमें वह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने से वह हवा जो बॉडी पर हमारे लग जाती है शरीर में वह हमें पूरे तरीके से स्वस्थ बना देती है और उसी के साथ साथ अगर हम व्यायाम भी कर लेते हैं घर का कुछ कामकाज भी कर लेते हैं कुछ मेहनत तरीके का कामकाज अगर कर लेते हैं तो हमारा शरीर जो है और प्रफुल्लित तरीके से हो जाती है और पूरा दिन हमको आलस्य जैसा फील नहीं होता है और शरीर पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ रहता है और हमें खुद को भी लगता है और हम जब अगर व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर को पूरी तरीके से लगता है कि हाँ हमें ऐसा फील होता है अन्दर से ऐसा महसूस होता है अन्दर से कि हम एकदम स्वस्थ हैं और जो है कि ऐसा लगता है कि हमारे अन्दर कुछ इनर्जी है अगर हम भोजन भी लेट लेट लेट करेंगे लेकिन सुबह की हवा जो हमें तड़के की हवा मॉर्निंग के पाँच बजे की चार बजे की जो गाँव की पेड़ पौधों की अच्छे तरीके से जो हवा लग जाता है मैदान में जाते हैं हरी भरी घा हरी भरी घास और मैदान रहते हैं पेड़ बगीचे रहते हैं वहाँ पर हम टहल लेते हैं चाल बहल कर लेते हैं तो वह हवा वह चिड़ियों को चहचहाना वह सारी चीज़ें हमें बहुत ही आनंदमय अन्त आन्तरिक रूप से हमें पूरा आनंदमय कर देता है और हम पूरे दिन एकदम स्वस्थ फील करते हैं और जो है कि यह और खेल जो है खेल को भी पूरे तरीके से बच्चों को इकट्ठा करते हैं समूह में जाते हैं खेल को खेलते हैं पूरे तरीके से उनका वहाँ पर जाकर बच्चों को इकट्ठा करके जाते हैं कभी जैसे गाँव में कबड्डी खेल भी जो है बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं तो कबड्डी खेल को वहाँ खेलते हैं तो उसमें एक तरीके से हमारा व्यायाम भी हो जाता है और बच्चों के साथ में और जो लोग रहते उनके साथ में आनंद भी प्राप्त हो जाता है और जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं जब दोस्त लोग रहते हैं साथ में टीम रहती है तो वहाँ पर एक तरफ़ की टीम जो है अच्छी तरीके से अगर हमारे सामने अच्छी तरीके से गेम को खेलती है क्रिकेट को तो हम भी सोचते हैं जो अपोजिट पार्ट अपो अपो अपोजिट टीम रहती है तो हम लोग भी सोचते अगर वह छः बॉल में बीस रन कन्वर्ट किया है तो हम चाहते हैं कि हम अपने टीम को कितना तरीके से समझा सकें और उनको कितने तरीके से गाइडेंस कर सकें कि हम भी चाहे कि अगर वह छः बॉल में बारह रन बनाया हुआ है तो हमें जीत के लिए तेरह रन बनाना पड़ेगा तो हम अपने टीम को सजेशन करते हैं सलाह देते हैं कि अच्छे खिलाड़ी को भेजिए जो छः गेंदों में पूरी तरीके से तेरह रन बना दे और जी जीत जाएँ उस मैच को तो यह सब सारी चीज़ें हैं और खेल जो है खेल से बहुत कुछ एन्जॉय भी प्राप्त होता है और खेल से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और जो है कि हमारा जो इंटरलिंग फीलिंग होता है और जो थिंकिंग भी होता है वह हमारा पूरा अच्छी तरीके से एकदम यह हो जाता है कोई जो है निगेटिव थिंकिंग भी नहीं आता है और खेल खेलने से तो सारी चीज़ें पता है कि शरीर भी स्वस्थ रहता है और आनंदमय जीवन अपने ऐसा फील भी होता है